अॼुकल्ह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सां छा नथो सीखी सघे त मूंखे बि हिकु ऐप ॿुधण में आहियो वॉइस टू टेक्स्ट मां हुन सर्विस जी ऐप जो उपयोगु कयो ऐं मूंखे मुंहिंजे कम में जाम यूज़ आहियो जाम माना जाम यूज़ आहियो हिन जो अनुभव जाम सुठो हुओ मुंहिंजो हिकु त कलाक जो टेक्स्ट हिन हिकु फास्ट सुठी करे टेक्स्ट कंवट कयो पर हुन जी हिकु बुरी ॻाल्हि आहे त असांखे कुझु कुझु वड्स रिचैक त करिणो पवनि त सुविधा जे सुविधा बि आहे बट हिकु दफ़ो नज़र घुमाइणी पवंदी आहे त की असी डबल चैक करियूं ई टेक्नोलॉजी असांखे फ्यूचर में जाम वधीक यूस थींदी पर ॿारनि खे सुस्त बि करे छॾींदो छो त बा ॿार चवंदा ऐं ईअं पाणई टेक्स्ट में कंवट करे छॾंदी त हर हिकु टेक्नोलॉजी जी कुझु ख़ासियत बि ईंदी ईंदी आहे ऐं कुझु नुक़सान बि थींदा आहिनि पर इहे मूंखे मां मुंहिंजे पि पाण जे तज़ुर्बे खां ई टेक्स्ट जाम माना जाम सुठो हुओ ऐं मुंहिंजो कमु ऐं टाइम जाम बचाए छॾियईं